हेलो ओहिमे आधार कार्ड लऽ जायके पड़ै हइ आ भोटर लिस्ट लऽ जायके पड़ै हइ हँ दुनू लऽ जाय लऽ जायके पड़ै हइ ह्म्म हम समस्तीपुरमे छियै अहाँ कहाँ छियै हँ तऽ अहाँकेँ जे धमकायत धमकायत ओकरा अहाँ अपने मोनसँ देबै जे धमकायत आर ओकरा नहि देबै भोट आर ओहिसँ तनि अथि हो जाइ हइ जे अच्छो आदमी हारि कऽ बुरा आदमी जीत जाइ हइ तो उएह लेल अहाँ अपन मोनसँ भोट देबै एगो ककरो देबै ओना धमकायत तऽ भोट देबै तऽ दोसर कोइकेँ दऽ देबै तऽ ह अच्छो आदमी हारि जेतै ओहिसँ ह्म्म ह्म्म हँ बोलियौ बोलियौ अपने अपने मोनसँ अहाँ अहाँ अपने मोनसँ गिरायब मगर दोसर कोइके नहि देब गिरबै लए मतलब अहाँ अपन अच्छे आदमीकेँ देब मगर बुरा आदमीकेँ देबै तऽ ओहिसँ अथि भऽ जायत तऽ फेर अहाँ हो जायत तऽ फेर अहाँकेँ टेंशन भऽ जायत जे हम एकरा नहि दऽ कऽ ओकरा दऽ देलियै तऽ उएह लए अहाँ धमकायत वमकायत तऽ ओकरा दमपर नहि देब अहाँ अपन अथि मोनसँ देब अथि हो कऽ खुलि कऽ हँ सात बजे यौ सात बजे जेबै तऽ अहाँकेँ सवेरे भोट आर गिरा कऽ अहाँ चलि अयबै अहाँ हुआँ जयबै नए अहाँकेँ अपने बता देत तऽ एना गिरबयके हइ भोट तऽ अहाँ ओना गिरेबै भोट कोनो डरै आरके नहि हइ डरबै तऽ फेर हो जायत हँ हमे तऽ कतेक बार गिरयने छियै भोट दस पन्द्रह बार भोट गिरयने छियै तऽ अहाँ टेंशन नहि लिउ आरामसँ हँ हमहूँ समस्तिएपुरमे रहै छियै हम समस्तीपुरमे रहै छियै गोलम्बरसँ तनि हटि कऽ ओन्ने एगो होटल हइ हुएँ अहाँ कहाँ रहै छियै इलेक्शनमे अथि लऽ आधार कार्ड भोटर लिस्ट लऽ लेबै ने बस ओहिसँ गिरा देबै भोट तऽ फेर एहि बेर ककरा भोट देबै अहाँ तऽ ठीक हए तऽ फेर ठीक राखू